گلوکار عام طور پر تو کوئی غلطیاں کرتے ہی نہیں ہیں اور کبھی کبھی اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ غلطی یہ ہے کہ وہ کبھی سر کو زیادہ کھینچ دیتے ہیں اور کبھی کبھی جب نہیں کھینچنا ہوتا ہے تو وہ بھی دھوکے سے ان سے کھنچ جاتا ہے ویسے تو وہ بہت ہی اچھا گاتے ہیں اگر وہ ان سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان ان غلطیوں سے بچنے کے لیے انہیں پہلے سے ہی تیاری کر لینا چاہیے چاہے وہ گایا کار ہو یا کوئی عام طور پر انسان ہو کوئی بھی کام ہو اگر پہلے سے پریکٹس کر کے کیا جائے تو کبھی بھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور یہ غلطیاں گلوکار کیا کوئی بھی کر سکتا ہے اور گلوکار کو کو تو خاص طور پہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے